सबजी बेचैत छी अहाँ बऽ किसान छी हमरा की दर एखन बजारमे कोबी पचीस टके छै अहाँ की दर देब आओर टमाटर आओर क कहु जे की सभ अछि धनिया पत्ता आओर बन्धाकोबी सभटा बन्धाकोबीके दाम छै पन्द्रह रुपए अहाँ की दर देब

की दर अच्छा ठीक छै हम बेचैत छी आ कि कहैत छै अहाँ हमरा दैत रहु आओर हम ओ लैत रहब अहाँके तरकारी हँ लेबै एक मरचाइम म मटरके छिम्मरि ई सभ सभटा तरकारीमे अबै छै ने आ ओ कोबीके सङ्ग मटरके छिम्मरि दऽ देबै तहन ने बढ़िआँ होयतै आ हम बेचैत छी हमरा किछु नहि कए कऽ किछु कम कए कऽ एबै ने हम तऽ अहाँसँ थौकमे लेब ऐ हम तऽ थोकमे लेब तऽ ओकर तऽ दाम कम होयबाक चाही तहन की हमरो बिकेतै तहन ने अहाँकऽ पाइ देब ठीक छै ठीक छै ठीक छै हँ हम हम हमर एहिठाम भोर कऽ भेटब भरि दिन तऽ तरकारी बेचैत छी अहाँ हमरा भोरे कऽ दै जाएब हँ आओर किछु नहि की लेबाक अछि आओर बिक्री होयत तहन ने लेब बिक्री भए जेतै तऽ तहन हम फेर अहाँ हमरा फोन नम्बर दै दिअ आ बिक्री होयतै तऽ अहाँ कऽ हम कहि देब अहाँ पऽ पहुँचाए देब भए गेलै